बीमा एजेन्ट सऽ हमरा बीमा लै लए अछि बात कयने छी जे कोना कऽ हम अपन बीमा लेब बीमा बहुत तरहके होइ छै जेना एल आई सी होइ छै सहाराके होइ छै बहुत बीमा होइ छै जेकि कत्तेक बीमा होइ छै जे ओ चालीस सालके तीस सालके बहुत तरहके बीमा होइ छै तऽ हमरा कोन बीमा करबाके चाही की सब ओहिमे सुबिधा होइ छै की पॉलिसी होइ छै ओकर कतेक जमा करए पड़ै छै उठैके टाइममे कतेक टका उठै छै ई सब चीजके जानकारी लेबाक चाही हमरा कतने दिनका ओ होइ छै ओहिमे कतने ब्याज भेटै छै हम कभी हमरा पड़तै जेकि हम एल आइ सिएके बीमा कराबी की सहारेमे होइ छै बीमा कराबी तऽ ओसब चीजके पूरा जानकारी हमरा राखयके पड़ै छै जे हम की करब नहि करब पूरा कोन लोकेमे कोनो भी बीमा एजेंसी सऽ हम अगर बीमा करेबै तऽ हमरा ओकर पूरा जानकारी रखबाक चाही जे हमर केना की कतऽ हम आओर कभी भी कोनो भी बीमा सही जगह पर कराना चाही आइकाल्हि होइबए एल आइ सी ए भेलै इसब नामी भेलै बीमा एजेंसी जाहिमे कि हम अपन रुपैआ सुरक्षित जमा करैत छी आओर ओहिमे हमरा डुबैके कोनो भी चाँस नहि रहैया ताहि सऽ हम सबके इहए कहब जेकि बीमा एजेंसी सऽ बीमा कराबू आओर जे छै पूरा अपन फ्री भऽ कए रुपैआ जमा करू ई चिन्ता मत करू जेकि अहाँके रुपैआ डुबि जएत की किछो हएत